जोंनि ओनसोलाव फालिनाय गाहाय दोहोरोमा बर'नि सुबुंफोरा बांसिन बाथौ दोहोरोमखौ फालियो बाथौ दोहोरोमनि हुदाफोरनि बाहागोआ न'आव सालामि होनाय हारसा मोदाइ होनाय खेराइ फुजा खालामनाय जोंनि बर' सुबुंफोरा बांसिन बाथौ दोहोरोमखौ मोजां मोनो बेनि थाखायनो बाथौ दोहोरोमखौ बांसिन जोंनि बर' सुबुंफोरा फालियो जोंनि बर' सुबुंफोरनि दोहोरोमा बाथौ दोहोरोम बाथौ दोहोरोमा बिबार बाथौ आरो बाथौ बुलि थायो बाथौ बुलिनि नेमखान्थि बोसोराव जोंनि बाथौ दोहोरोमनि फालिथाइया

बोसोराव खननै बा खनथाम नियमजों खालामनाय जायो